हैलो विजय सर जी हाँ विजय सर मैं आपसे सेमेस्टर में क्लास का सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कुछ यह बहुत इमरजेंसी है आ मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल सर करीब है सेमेस्टर तो इसके लिए बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए भी क्लासेस जो है वह थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेंगी क्यूँकि क्या होता है यह सेमेस्टर बहुत तेज जी हाँ जी हाँ क्योंकि हमें आ सेमेस्टर करीब आ रहा है तो सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है तो पूरा करना है तो उसके लिए कह रहा था कि एक्स्ट्रा क्लास ज़रूरी है तो आपको प्लीज़ दो जी हाँ प्लीज़ दो क्लास एक्स्ट्रा लगा लीजिए क्योंकि बच्चों को उधर परेशानी हो सकती है बच्चों का अगर सिलेबस पूरा नहीं होगा तो फिर उनको दिक्कतें नहीं आएँगी आ तो मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेज दे दीजिए तो और मैंने दो टीचर्स को और कह दिया हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास कर दें या आप भी काम करा दीजिएगा अपने सब्जेक्ट की क्लास और मैंने मैथ्स के टीचर हैं उनको ही बोल दिया हूँ कि वह भी अच्छी एक्स्ट्रा क्लास लगा दें जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और सेमेस्टर सही से निकल जाए और एग्जाम भी पास आ आने वाले है तो बच्चों को भविष्य भी ना बिगड़े और सेलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फ़ायदा स्कूल को ही होगा कि जल्द से जल्द कम से कम होने के बाद रिज़ल्ट भी अच्छे आएगा बच्चे सही वक्त पर पढ़ लेंगे तो आप आप जो है अपना सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान दीजिए और टाइम पर टाइम पर सिलेबस को जो है कंप्लीट करवाईए मैं बाकी सब्जेक्ट वालों को तो कह दिया वह टीचर्स को अब आप ही बचे थे तो मैंने आपसे भी कह दिया बहुत अपनी ज़िम्मेदारी है उसे कंप्लीट करना आप भी कोशिश कीजिएगा और मैं भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी था दूसरा तो मैं कंप्लीट करवा दूँगा जी हाँ जी हाँ तो वो ज़रूरी है क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं सेलेबस में सेमेस्टर भी करीब एक हफ़्ते बाद ही है आ मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने सब्जेक्ट में बच्चों को अच्छे से पढ़ाईए और एक्स्ट्रा क्लास लीजिए ठीक है कल मिलते हैं फिर ऑफिस की मीटिंग एक और है ठीक है गुड नाईट